جب کوئی شخص اردو بولتا ہے اور سامنے والا اردو نہیں جانتا تو دونوں افراد کے درمیان مؤثر باتیں چیت ایک چیلنج بن سکتی ہے لیکن انسان اپنی بات سمجھانے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتا ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ اردو بولنے والے لوگ دوسروں سے کسی طرح بات چیت کرتے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے نمبر ایک مشترکہ زبان کا استعمال اگر دونوں افراد کسی تیسری زبان جیسیے انگریزی ہندی پنجابی یا مقامی بولی کو کچھ حد تک جاننے کو جانتے ہوں تو اسے ذریعہ بناتے ہیں نمبر دو آسان اور سادہ الفاظ کا انتخاب زبان کو مختصر صاف اور عام فہم بنایا گیا جاتا ہے تاکہ مطلب آسانی سے سمجھ آ جائے یہ ٹوٹی پھوٹی زبان ہوتی ہے مگر بات اکثر سمجھ میں آ جاتی ہے نمبر تین اشاروں اور جسمانی حرکات کا سہارا چہرے کے تاثرات ہاتھوں کے اشارے اور اعضا کے حرکات سے مطلب واضح کیا جاتا ہے